हम जब भी अपना चित्र बनाते हैं तो हम जिस जगह का चित्र बनाते हैं तो उस जगह काे हम इमैजिन कर लेते हैं क्योंकि हम पहले वहाँ पर घूमे होते हैं हमें वहाँ पर कैसा सिचुएशन हुआ हम कैसे वहाँ फील करे हम कैसा अनुभव किए थे वहाँ पर तो हम अपने चित्र पर दर्शाते हैं क्योंकि चित्र वही बन सकता है जहाँ पर हमें बहुत अच्छा फील हुआ हो जिसका व्यू देखने में हमें बहुत अच्छा लगा हो कि वो हर जगह से अलग हो शांति हो और देखने में बहुत सुंदर हो तो इस तरीक़े से हम किसी जगह को अपने चित्र में बनाते हैं और उस चित्र में कुछ नई चीज़ जैसे हमें कुछ वहाँ पर कमी लगी हो कि हाँ इस में थोड़ा सा ये होना चाहिए तो वो हम अपने चित्र में हैंडल कर लेते हैं कि इस में ये बना दें तो ये हमारे चित्र और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा